ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل کرکٹ ہے اور ملک کے سب سے مشہور کھلاڑی کپل دیو سچن تندولکر روہت شرما وراٹ کوہلی ایم ایس دھونی ہیں